छवीह जुलाई ॿ हज़ार पंजाहु चोवीह फरवरी ॿ हज़ार चारि अरिड़हं डिसंबर उणिवीह सौ नवानवे टे मार्च ॿ हज़ार हिकु अठहठि ऑक्टूबर ॿ हज़ार सत